हमर क्षेत्रमे एकटा नर्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर भी छै आओर बहुत अस्पताल भी खुललैए नर्स ट्रेनिङ्ग सेन्टरसँ बहुत नर्ससब ट्रेनिङ्ग लै छै आओर नियुक्त कएल जाइ छै

जाहिसँ बहुत विकास होइ छै